جی السلام علیکم جی سر آپ ملک ٹکسٹائل سے بول رہیں آپ سیلسمین بول رہیں جی سر ہمیں ایک شلوار قمیص چاہیے ڈیزائنر ڈیزائننگ میں چاہیے ہمیں سر سر ابھی آپ کے یہاں اویلیبل ہے یہ سر میں اپنی وائف کے لیے لینا چاہتا ہوں جی سر کسی نے آپ ہی کا ملک ٹکسٹائل کا پتا دیا تو اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ آپ کے یہاں اویلیبل ہوتا ہی ہے تو سر وہ ڈیزائن ڈیزائن ہمیں واٹسپ کر دیں گے آپ ہاں سر اور اور دوسری بات دوسری بات اس کے فیبرک تو جائیں گے نہیں نا سر عام طور سے سر اس کا جو فیبرک کلر ہوتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے اچھا تو سر تو سر آپ کی شاپ جو ہے کب تک اوپن رہتا شاپ جو ہے کب تک کھلا رہتا ہے سر اچھا جی ٹھیک ہے سر تو میں اپنی وائف کے ساتھ آتا ہوں کل صبح ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر شکریہ سر بتانے کے لیے جی ٹھیک السلام علیکم